देखिऔ गामघरमे जे छै हमरासबके मिथिलामे परिवहनके बहुत समस्या छै आओर गामघरमे टाइमेसँ गाड़ी रहै छै टाइमेसँ अबै छै टाइमेसँ जाइ छै आओर एकरा देखऽवला लगभग केओ नहि छै आब तऽ धीरे धीरे कनि मनि सुधार भऽ रहल छै खास कऽ कऽ मिथिलामे जे छै ग्रामीण क्षेत्र एखनो सड़कके काफी तकलीफ छै पहिले तऽ कनि बहुत ज्यादे तकलीफ रहै आब वर्तमानमे आब जेना जेना ग्रामीण सड़क सब बनै छै प्रधानमन्त्री सड़क बनि रहल छै पञ्चायतसँ सड़क बनि रहल छै नाला बनि रहल छै गली बनि रहल छै तऽ रस्तो जे छै से आब खुलि रहल छै गाड़ी घोड़ाके सेहो सुविधा बढ़ि रहल छै लेकिन एखनो अहाँके शहर जाइके कोनो ओहन सुविधा नहि छै आओर वर्तमानके बात करै छी तऽ आब धीरे धीरे सुधार होइ छै बिजली तिजली आबि गेलै लेकिन सड़कके एखनो ओहने बेबस्था छै जहाँ तहाँ काम भऽ रहल छै लेकिन भविष्यमे सड़कके बढ़िआँ काम भऽ जेतै चुनौती ई छै हमरासबके एम्हर सड़कके जे कहीँ कहीँ नदी छै बाढ़िग्रस्त इलाका छै तऽ पीपा पुल चेचरी रहै छै आओर चेचरीपरसँ तऽ गाड़ी आना जाना नहि होइ छै बाढ़िके समयमे बहुत तकलीफ होइ छै लेकिन ओहिसबके काम भऽ रहल छै बहुत बड़का बड़का पुल बनि रहल छै सड़क बनि रहल छै जे भविष्यमे जे छै से आब सड़कके आओर रास्ताके कोनो तकलीफ नहि रहतै लेकिन जे हमसब जे रस्तापर पहिले चलैत रहिए ओ रस्ता काफी खराब रहै काफी बेकार रहै लेकिन आब धीरे धीरे बहुत सुधार भऽ रहल छै आओर पञ्चायत स्तरोपर बिहार सरकारोसँ आओर केन्द्र सरकारोसँ जे छै से योजना परियोजना आबि रहल छै देखे छिए गामघरमे आब बड़का बड़का एन एच सब निकलि रहल छै हमरे गाममे एन एच पाँच सओ सत्ताइस सी निकललै हँ जे जाइ छै सीधा नेपाल तक जाइ छै विदेश ठेका देने छै परिवहनके सुविधा जे छै से पहिले जे छै से कनि खराब छलैए लेकिन आब जे छै से धीरे धीरे बहुत बढ़िआँ स्थिति बनि रहल छै हर गाममे सड़क बनि रहल छै हर गाममे गली गली नाला गली सब बनि गेल छै आओर चलऽके लेल रस्ता जे छै से आब एकदम सुचारु रूपसँ बहुत नीक भऽ गेल छै आओर ओहिमे परिवर्तन हेतै जेना जेना समय बदलतै ओना ओना परिवर्तन हेतै लेकिन एखन वर्तमानमे ठीक ठाक छै रस्ता सब चलि रहल छै कामो भऽ रहल छै आओर आबऽवला टाइममे जे छै से बढ़िआँसँ रस्ता पेरा कम्प्लीट भऽ जेतै